नमस्कार नमस्कार यह बताइए कि

मुझे एक दो साल का चाहिए और एक आठ साल की है उसका चाहिए तो दो साल में मतलब कैसे कैसे कपड़े हैं कॉटन वग़ैरह कौन कौन से

अच्छा तो और बड़ी के लिए इस्कूल ड्रेस चाहिए मतलब स्कूल ड्रेस चाहिए था स्कूल ड्रेस का कितना लगेगा चार्ज अच्छा अच्छा तो बच्चों के लिए जो कपड़ा था वह बताइए कितने का रेट लगाएँगे इसका कॉटन जो डिसेंट पार्ट दिखा रहा है अच्छा तो वह तो कपड़ा कटवाने के लिए ना वह जो छोटी बच्ची के लिए चाहिए मुझे वह अच्छा तो कपड़ा बनाएँगे रेडिमेट कपड़ा चाहिए होगा कैसे है क्या रेट बताइए अस्सी रूपये अच्छा अच्छा तो मुझे दो सेट कपड़ा पैक करिए और उसका वह बता दीजिए मेरे को रेट पर मीटर के हिसाब से तो तो बच्ची को ले कर आएँगे तो तब ना होगा नहीं वह और बड़ी के लिए तो नाप लेना पड़ेगा ना और और किस किस प्रकार के आपके पास कपड़ा है सब कल है बता दीजिए मेरे रेड कलर और ब्लू कलर है अच्छा ब्लैक ब्लू कॉम्बीनेसन और छोटे बच्चों का वह जो कुर्ती वग़ैरह जो आती है छोटी वाली वह भी है आपके पास लेडिस के लिए और बच्चों के लिए इस टाइप छोटा छोटा चलिए अच्छा ठीक है तब मैं दे लाता हूँ बच्चों को फिर ठीक है ठीक है मै लाऊँगा बच्चों को तो फिर वह होगा ठीक है